हांव अजून पर्यंत गेला त्या जाग्या वयलो मनाली हो म्हजो सगल्यांत आवडटो जागो थंयचो निसर्ग इतलो सोबीत आसा की आपूण खऱ्या जगान आसा की खंयच्या तरी स्वपनान आसा हेंच कळपाक तुमकां थोडो वेळ लागतलो बर्फाच्या जर दिसांनी गेले जाल्यार धोंपर मेरेन बुडटा तितलो बर्फ तुमकां जाग्या जाग्यार पळोवपाक मेळटलो आमी गोंया जाल्ल्या कारणाक आमकां एकातरेची जमीन लॅण्डस्केप पळोवपाची सवंय आसा पूण जेन्ना आमी अशी मनाली शिमला उटी असले दोंगराळ वाठारांनी वतात थंयचे व्हडले व्हडले दोंगर पळोवन आपूण खंयच्या तरी वेगळ्याच जगान आयला कांय अशें आमकां दिसता तशेंच मनालीचें खाण जे मातशे लडाकी स्टायलीचे आसा आमच्या गोंयच्या भशेन ना ते खुबूच रुचीक आसा ते आनी एक गजाल जी म्हाका आवडली